हाँ सर उज्जैन सिनेमल्टीफ्लेक्स से बोल रहें अभी अभी मूवी कौन सी लगी हुई है मेल अच्छा अच्छा तो इसमें अभी टिकेट अवेलेबल है मुझे कल की मिल जाएगी कल कल बारह से तीन वाले में मिल जाएगी कल मुझे मुझे तीन टिकिट चहिए दो मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरा अच्छा तीन टिकिट चाहिए बालकनी में मुझे थोड़ा सा साइड वाली एक रो मिल जाए कॉर्नर एक टिकेट कॉर्नर मिल जाए तो आप देख के बताएँ

हाँ जी जी विवेक कर्निक के नाम से कर दीजिए

वह एक साथ कंटिन्यू नहीं है क्या तीनों की मेको तीनों एक साथ चाहिए हमें

तो द इनके प्राइज़िंग क्या रहेंगे फूं अब दोनों के डिफरेंस क्या आ रहें प्राइज़िंग में

अच्छा तो इसमें फ़ूड वग़ैरह भी अवेलेबल है साथ में पैक पैकेज में ठीक है फिर वह उसमें कर दीजिए अपर ग्रेड में उसमें एक कॉर्नर मिल जाएगा ना जी ब बार कोड भिजवा दीजिए आप मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ ओके हाँ जी ठीक है सर ठीक है ओके सर